हेलो हाँ मैम हमारी बात ट्रैवेल एजेंसी से हो रही है मैम मुझे बाड़वा जाने के लिए बाइक चार बाइक की जरुरत थी कितने कितने एक दिन का कितना लेते हो आप पांच सौ रुपए हमें एक महीने के लिए चाहिए था मुझे तो मैम दस हजार रुपए ज़्यादा नहीं हो रहे कम नहीं हो सकते उसमें मैम थोक में ले रहे हैं तो थोड़ा सा कम कर सकते हैं न हम स्टूडेंट कहा से करेंगे इतना हम प्रोजेट वर्क के लिए जा रहे हैं तो हमें इसलिए चाहिए थे दस हजार बताया पर स्टूडेंट के लिए हिसाब से लगाओ न अब इसलिए अब कहाँ से एरेंज कर पाएंगे इतना पैसा मैम नुकसान की क्या बात है थोड़ा एर्जस्ट कर लो न आप एक हजार ले लो थोड़ा और कम करो मैम सात हजार कम से कम कर लो न चारों का मैम स्टूडेंट के लिए इतना तो कर सकते हैं ना मैम कितने में कन्फ़र्म हो जाएगा आप ऐसा बता दो उस हिसाब से आठ हजार ठीक है न मैम कल मैम कन्फ़र्म करने के लिए कोई काम करना पड़ेगा ठीक है मैम ठीक है मैम तब आके कन्फ़र्म कर लेते हैं आपके पते पे ठीक है धन्यवाद